हाँ नमस्ते भाई साहब आटा उ आटा है कैसे है तो महंगा नहीं है तो सत्तर के सत्तर रुपये के जी है तो महंगा तो है ही है पचास के लगाइए यह हज़ार और क्या समझे हाँ नहीं कुछ पचास को लगा दीजिए दे दीजिए पचास तो लगाइए क्या समझे इतना महंगा दे दे रहे हैं

तो आप नहीं दे नहीं देंगे तो ठीक है बग़ल में ले लेंगे क्या करेंगे तब दूसरे को दूसरे जगह नहीं मिलें तब तो आपने इतने इतने महंगे आटा देंगे

हाँ नहीं पच पच नहीं तो पचास के मिलेगा तो नहीं देना है तो मुझको जवाब दे दीजिए हाँ

हाँ हाँ हाँ हाँ

ठीक है नहीं मिले तब आपके आपके पास आएंगे तो लेंगे ना बग़ल में पता करेंगे मिल जाएगा तो ठीक ही रहेगा आपके पास नहीं आएंगे इतना महंगा दे रहे हैं

तो सा साठ रुपये दीजिए पचास नहीं तो साठ कर दीजिए हाँ पर जाने दो हम लोग नहीं दोगे तो क्या करेंगे हम बग़ल में ले लेंगे हाँ हाँ जब हाँ तो पच्चास साठ को नहीं मिलेगा तब आपके दुकान से लेंगे ना

नहीं ठीक

हाँ

हाँ ठीक वह तो हम तो तो पता किए तो हमको साठ में मिल मिल रहा है हाँ चलिए ठीक है हम ले लेंगे तो हाँ